اگر میں آپ کو تفریحی سرگرمیوں جس میں میں شامل ہوتی ہوں اس کی فہرست بتانا چاہوں تو وہ ہے ٹی وی موبائل لوک گیت ڈانس تھیٹر ریڈنگ کرنا ڈرائینگ بنانا یا اپنے والدین یا دادی دادا سے بات چیت کرنا اور کوکنگ کرنا یہ سب میرے تفریحی سرگرمیوں کی فہرست ہے جس میں میں شامل ہوا کرتی ہوں اور اپنے میں فارغ وقت میں بھی اسی تفریحی فہرستوں میں سے کچھ کسی ایک کام کرتی ہوں جیسے کہ موبائل دیکھ لیتی ہوں ٹی وی دیکھ لیتی ہوں کمپیوٹر دیکھ لیتی ہوں یا کھانا بنانا پسند کرتی ہوں یا تو اپنے والدین کی خدمت کرنا پسند کرتی ہوں جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے